जी मैंने जो वस्तु मंगाई थी मेरा उसके लिए अनुभव यह था कि मैंने पतलून मंगाई थी और उसका जो नाप आया था वो कम था और वो बार बार कपड़ा सिकुड़ रहा था जिसकी वजह से मैं नाख़ुश थी मैंने जैसे कपड़ा देखा था उस तरीक़े से वो बिल्कुल नहीं था उसकी बनावट भी इतनी ख़ास नहीं थी और उसका रंग जो है निकल रहा था इस लिए मुझे वह पतलून मेरी इतनी ख़ास नहीं लगी